ہاں میں نے پی پی ٹی اوشا کا نام سُنا ہے وہ بہت زیادہ ہی تیز اور ہے جن کا نام پورے ودیش دیش میں ہو گیا ہے وہ جب دوڑتی ہیں تو اُنہیں کوئی ہرا نہیں پاتا وہ بہت تیز دوڑتی ہیں اور بہت اچھے سے دوڑتی ہیں جن کا مقابلہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا ہے اور جو میں نے ثانیہ مرزا ثانیہ نہوال اور میری کوم اِن سب کے نام سُنیں ہیں اور وہ لوگ بہت اچھے کھیلتے ہیں اور اپنے دیش کا نام روشن کرتے ہیں اور جو پی ٹی اوشا ہیں اُن کے نام بہت سارے ایوارڈ ہیں اور بہت کچھ ہیں تو وہ سب وہ سب بہت زیادہ دیش کا نام روشن کر رہے ہیں اور اُنہیں کرنے ہی چاہیے